येस सर येस हाव मे आय हेल्प यू ओके हय हय येस सर तुमी सारके पर्फेक्ट जाग्याचेर कॉल केला आमी आमचें हॉटेल जें आसा तें चडशें आसा तें गोवन डेलिकसीस आसात

सो आमचो ऑनलायन तुमकां फूल मॅन्यू मेळटलो तुमका हय तुमका कशें जाय तें तुमी इवन प्री ओर्डर करून दवरू शकता येस येस येस येस एगझेकट्ली येस सर येस सो आमकां आमी सजेस्ट करता की सपोज तुमी नोर्थ इंडियांतल्यान येला जाल्यार तुमी मोस्टली किंगफीश थाली ऑर बांगडो थाली जी लेपो थाली प्रोन्स थाली जी खूब फेमस आसा आमच्या हॉटेलची ती तुमी ट्राय करूं शकता आनी तुमकां हांगा इवन ऑथेन्टीक तुमका खूब शे वरायतीज मेळटले इन द डीश आनी प्रायसूय जी आसा ती नोर्मल आसा इतली कांय हाय आमी कोश्ट दवरूना आमी तुमकां स्वीट डिशूय हांगासर मेयटली लायक प्रोपर गोवन स्वीट डीश आनी बश्ट म्हळ्यार आतां आमची किंगफीश थाली वित तुमका सोलकडी सोलकडी धविकडी एक गोवन डेलिकसी कशी ती आनी तुमका ती येस सर सो सोलकडी जी आसा ती आमची एक गोवन डेलिकसी कशी आनी ती आमकां तुमका महाराष्ट्रानूय मेळटा आनी गोंवानूय मेळटा सो ती एक तुमका टेस्ट करपाक गावतली सो आय सजेस्ट यू की तुमी ह्ये जे डिशीज तुमका सांगलां जे हांवें किंगफीश ऑर प्रोन्स ते तुमी ट्राय करूं शकता येस सर सो आमकां तुमकां लंचा खातीर बी खंय जाय जाल्यार आमकां टुवेल थर्टी आमचें ऑपन आनी सो आमचें तिनाक ओलमोस्ट बंद जाता तेज्या पयली तुमीं येवं शकता हय रातचो सर आमचो टील टुवेल्व चालू आसता आनी आमचो ऑपन तो सेवेन थर्टी ऑपन आमचें रेस्टोरंट येस येस येस शुअर येस सर शुअर शुअर आनी वान्स यू ट्राय आर फूड यु ओल कॅन यू कॅन लीव अ गूड रिव्यूव ओन गुगल येस या थँक्यू